जि'यां कि में गल्ल करां ए रुरल एरिये च जेह्ड़ी यंग जनरेशन तां ओ केह् इशू केह् इशू फेस करने पौंदे अपने लाइफ पार्टनर ई तुप्पने अस तुप्पने आस्तै और जेह्ड़े जैदातर लोग होंदे तां ओह् शैह्रें च रौह्ना पसंद करदे एह्दा कारण एह् होई सकदा कि शैह्रें च फैसिलिटियां जैदा होंदी उत्थै बड़े हारी ओपर्च्यूनिटियां होंदी जेह्दे कारण लोक उस्सी एन्जाय करने और और ग्रां म्हल्ले च इन्नियां फैसिलिटियां बगैरा नेईं होंदियां जेह्ड़े जेह्ड़े बच्चे एन्जाय करन और अपने करियर च अग्गें अग्गें उस्सी अडाप्ट करन अडाप्ट करन तां करियै थोह्ड़ा उनें ई मुश्कल होंदा अपना लाइफ पार्टनर ई तुप्पने आस्तै